पूर्णियाँमे मुख्य जाति आओर भाषा समूहके अछि लोग छै हमरा गाँव सभमे गाँवके बगलमे आदिवासी सब रहै छै सन्थाली सब रहै छै ओकर रहन सहन भाषा सब सब अलग होइ छै ओकरा सबके की कहै छै पढ़ाइके भी सुविधा शुरू हो गेलो छै ओकरा सबके ओ सब छै ने तऽ पढ़ैके लिए भी आब जाइ छै इसकुल सब जाइ छै कॉलेज जाइ छै ओकरा सबके बहुत चीजके सुविधा भी हो गेलै ओकरा सबके रहै ओहैके भी अलग तरीका होइ छै ओसब की कहै छै काम भी करै छै अलग अलग तरहके भाषा बोलै छै हमरा गाँवमे ने अलग अलग तरहके लोक रहै छै आदिवासी रहै छै सन्थाली रहै छै ओकर सबके भाषा ओकर सबके रहन सहन सब अलग रहै छै ओकरा सब ओ सब ने पढ़ैमे भी बहुत तेज होइ छै हमरा सबके गाँवमे ने ब्राह्मण सब भी छै जे कि ओ मेथिली बोलै छै ओसबके आस पासमे भी बहुत सारा परिवर्तन होइ छै ओ लोगके भी ओ लोगके आदिवासी सब मतलब जब जहाँ जानबै ओ लोगके अच्छा होइ छै आओर ओ लोगके जाति जाति सबके जाति सबके ही रहै छै आओर वहाँके इलाकामे ने बहुत आस पासके लोक सब भी अलग अलग तरहके रहै छै ओकर सबके रहन सहन अलग रहै छै ओकर सबके भाषा अलग होइ छै आओर ओकर सबके तौर तरीका अलग होइ छै